हांव सावंतवाडी म्हजें नेटीव प्लेस थंय वर्सांतल्यान अशें एक तीन चार फावटीं तरी वता केन्ना केन्ना मुख्य सण जे आमचे आसा जशे की चवत दिवाळी ताचे शिवाय हरशीं केन्नाय उत्सव आसा तेन्ना वता मातशें बरें दिसता एक थंय पावल्या नंतर एक मनाक समाधान आनंद जो आसा गांवांतलें वातावरण जें आसा तें पळोवपाक मेळता एक मनाक शांतताय मेळता तशेंच हांगासर परवरी गांवांन थंय वता थंय आतां मॉलांत कारण बऱ्याच वेळी खरेदी करपाची आसता म्हयन्याचें शॉपींग जे आसता घरांतलें काय वस्तू खरेदीक आसता किराणा माल घेवपाचो आसता केन्नाय अशे सिनेमागृह आसल्या कारणान थंय ते सिनेमा पळोपाकूय वचचें कशें दिसता केन्नाय बरो जर सिनेमा जर आसत जाल्या तो पळोपाक वता केन्ना तरी पणजे वचपाचें अशें कारण पणजे आतां गोवाची राजधानी आसा म्हणजे अशे कधी कधी अशे उत्सवय थंय जाता जशे की लोकोत्सव वगैरे ताका लागून ते पळोपाक वता एक मनाक समाधान मेळता